लग्ना वेळार व्हंकलेक खंयचीय जी व्हंकलेक गरज पडूंक शकता अशीं जीं वस्तू आसात त्यो खंयच्योय वस्तू दितात भांगराचेय वस्तू दितात ज्यो व्हंकल घालूं शकता पळय ते जे मेळोवन माथ्याक माळपाचीं फुलां कानांतलीं गळ्यांत घालपाक सरपळी हार अश्यो वस्तू दितात आनी बाकीच्यो वस्तू म्हणजे ग्रॉसरी जी घरांत यूज करूंक मेळटा आयदनां नवो संवसार स्टार्ट करता आसतना तांकां तीं यूज करूंक मेळटात तशेंच न्हेंसपाक साडी मागीर गाडी असल्यो वस्तू दिवं शकतात अश्यो खूब तरेच्यो वस्तू ज्यो आसात ज्यो ताका आपणाचो संवसार स्टार्ट करपाक सुरवात करपाक ज्यो जाय पडटात त्यो वस्तू व्हंकलेक आयेर म्हणून दितात त्यो मागीर भांगराचे आसूं किंवा कपडे आसूं किंवा बाकिचे वस्तू आसूं आयदनां ग्रॉसरी असल्यो वस्तू आसूं असले तरेचेत वस्तू आयेर म्हणून व्हंकलेक दितात